हेल्ल' औ औ माथो लोगो हो हो जायो जायो औ दङ ओरैनो मा अबाव जाहैनाय जायो औ जायो जायो माब्ला माब्ला थांनो औ जायो औ जायो औ औ खबर होनोसै माथो माथो जानो फैसाखौ जौसे खांनोसै औ औ औ आग्लाय बिग्लाय जायो बेजोंनो

औ औ औ जायो औ ओमफ्राय मा गारि लानाया मैगं लानोसै एसे लाब्रा औ

गोथाव माजों थांनांगौ अट' औ औ अट'खौनो लानोसै खमनि

दुगैगोनबो दा औ औ औ औ दुगैबोनोसै आरामनो औ औ लायो लानांगौ औ औ औ दे जाबाय दे